हम जखन फोन लैपटॉपसब लैपटॉप किछु खरिदैलए चाहै छिए तखन हम अपन दोस्तसँ सलाह लै छिए कि दोस्त रे ई फोन हम लेबै ई फोन देखही तऽ नीक छै तू चलेने छी कि नहि चलेने छी ओ दोस्त कहै छै रे ठीक छौ ई फोन लैपटॉप ई कम्पनीके ले मोबाइल ई कम्पनीके ले एतेक जी बी छै ई छै तकर बाद हमरा जखन सन्तुष्टि नहि होइ छै तकर बाद हम दोकानदारोलग जाए छिए कि भइआ हौ लैपटॉप हमरा कोन कम्पनीके नीक लागतै मोबाइल कोन कम्पनीके नीक छै कनिटा हमरा सलाह बतबऽ दोकानदारो हमरा कहै छै कि ई मोबाइल लिऔ ई लिऔ नीक लागत तकर बाद हम दोस्तोके लऽ कऽ जाइ छिए दोकानपर जे देखही दोस्त ई भइआ हमरा कहलकै कि ई मोबाइल नीक छौ ई नहि नीक छौ तऽ दोस्त हमरा सर्च करिकऽ किछु करिकऽ बतबैए जे कि ई मोबाइल तू ले ई नहि छौ नीक तऽ ई नहि लै छिए हम तकर बादसँ ओहि दोकानदारके हम कहै छिए दोकानदारो दुनू आदमी हमर दोस्तो दोकानदारो दूनू आदमी मिलिकऽ बात करै छै कि हमर दोस्तके ई फोन दिऔ ई फोन नीक लागै छै तकर बाद हम ई फोन लै छिए तकर बाद हम आबै छिए